देखू पहिले रहलैहँ कि अऽ लेडिज लोग अऽ साड़ी पहिनित रहलैहँ आ अथि सुती साड़ी पहिनैत रहलैय जैसे साड़िये पहिनैत रहलैय आब हय तऽ समीज सलवार पहिनै छै नाइटी पहिनै छै जीन्स वेस्ट पहिनै छै प्लाजो पहिनै छै कुर्ती पहिनै छै अऽ टू पीस पहिनै छै कथि कथि पहिनै छै आब आओर लड़िका लोग भी हय तऽ उ जीन्स वेस्ट पहिनै छै टी शर्ट पहिनै छै आओर पहिले रहलै तऽ धोती पहिनैत रहलै कुर्ता पहिनैत रहलैय से बात छै